जैसे कि हम लोग सिलते हैं ब्लाउज अगर कोई मतलब ब्लाउज में अगर कोई डिज़ाइन अच्छी लगी मुझे कि बहुत अच्छी लगी तो मैं सोची कि उसको डिज़ाइन को अच्छे से मतलब ब्लाउज पर डाल दूँ तो मुझे अगर नहीं मुझसे डाला जाता डाल पाते हैं हम तो एक कागज पर उसे दो बार चाहें एक बार मैं सीखती हूँ अगर एक बार में नही आता है दो बार में फिर कागज पर सीखती हूँ उसके बाद मैं धीरे धीरे मतलब ब्लाउज को मैं फिर से ब्लाउज पर कपड़े पर सीखती हूँ ताकि बिगड़े न मेरा ब्लाउज धीरे धीरे करके मुझे उसको मैं सिल लेती हूँ ब्लाउज को जब मैं सिलती हूँ तो इतना मुझे अच्छा लगता है मुझे इतना मुझे अंदर से प्राउड फ़ील होता है मैंने सिल लिया उसको बहुत संतुष्टि होता है कि मैंने ब्लाउज वो डिजाइन मैंने डाल दिया मगर मैंने कोई भी अगर मैं यूटूब पर देख रही हूँ डिजाइन अगर मुझे नहीं आ रहा है तो उसको मैं पहले तो मैं पेपर पर सीखती हूँ कि पहले पेपर पर सीखूँ तो पेपर ही ख़राब होगा न कोई वो तो खराब नहीं होगा न कपड़े इसलिए मैं पेपर पर ही सीख लेती हूँ पहले उसके बाद मैं कपड़े पर डालती हूँ कोई ऐसा होता है कपड़ा कि वो जल्दी नहीं मतलब वो होता है खींचने लगता है कपड़ा उसको मतलब सीना मुश्किल होता है मेरे लिए पर तो भी मैं हार नहीं मानती हूँ उसको धीरे धीरे करके मैं सिली सिलूँगी सिल कर तब उसको मैं मतलब डिजाइन डाल कर अच्छे से डिजाइन डालूँगी ताकि मुझे अंदर से प्राउड फ़ील हो कर ताकि मैं बहुत अच्छा सिली हूँ संतुष्टि जब मुझे प्राउड फ़ील होगा उसके बाद ही हम करते हैं ताकि सबको दिखाएंगे पहले पहन नाप लेंगे कैसे लग रहे हैं मेरे में उसके बाद मैं दूसरे को दिखाऊँगी कि देखो मैंने ब्लाउज सिला है मैंने डिजाइन डाल कर बहुत मतलब अच्छा मतलब सिल सिल मतलब रही हूँ कि नहीं तो लोग मतलब मेरे बारे में तारीफ करेंगे कि ये तो अच्छा ब्लाउज सिल रही है इसी से सिलवाना ये करना मतलब डिज़ाइन भी अच्छी डालती हूँ मैं हैं तो लोग बाहरी भी लोग आते हैं मेरे पास और मैं डाल कर सिलती भी हूँ डिजाइन जो मुझे मतलब कठिन होता है नहीं डाल पाती हूँ उसके लिए मैं पेपर पर यूज करती हूँ ताकि खराब होगा तो पेपर ही होगा न किसी के कपड़ा नहीं खराब होगा चाहें मेरा हो चाहें किसी और का हो इसलिए मैं पहले पेपर पर सीख कर इस डालती हूँ मतलब कोई कहता है कि वाह कितना अच्छा ब्लाउज सिली है तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है मैंने अच्छा सच में किया है और कहे तो आपको अगर स्वेटर सिलना होता है तो बिनना होता है स्वेटर को तो स्वेटर में डिजाइन डालना होता है तो मैं पहले देखती हूँ मतलब खराब ऊन लेकर उसको डिजाइन डालती हूँ कैसा डिजाइन है वो फिर खराब ऊन पर डाल लेती हूँ अगर मैं मुझे डालने आता है वो डिजाइन तभी मैं अच्छे से डालूँगी नया मतलब स्वेटर जब बिनूँगी तो नहीं डालना है तो उसकाे लिए उसके लिए मैं ये नहीं कि फोकस करूँ कि वो डालो फिर मैं उस धीरे धीरे सीखती हूँ उसके मतलब कैसे मुझे डालना है मैं जब सीख लेती हूँ कंप्लीट कर लेती हूँ उसको तब फिर अपने मतलब ब्लाउज पर चाहे स्वेटर है बच्चों को उस पर बिनना होता तो मैं उस पर डालती हूँ स्वेटर डाल कर अपने बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को भी पहनाती हूँ फ्रॉक जैसे हो गया उसपे डिजाइन डालना है कैसे डालना है डाल डाल देती हूँ अगर डाल कर मैं पहनाती हूँ बच्चों के तो लोग पूछते हैं कि वाह कैसे तुम्हारी मम्मी कौन तुम्हारा स्वेटर बिना है लोग बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मा बिनी है स्वेटर तो लोग आते हैं पूछते हैं कि कितनी अच्छे स्वेटर बिनती हैं आप मेरे भी बच्चों को बिन दीजिए कि मैं बिनती हूँ ऐसा बात नहीं है मैं सिखाती भी हूँ सिखाती भी हूँ